हा भेण तव्हां केर था ॻाल्हायो हा असांखे तव्हां में कमु हुओ असां तव्हांजी तारीफ़ ॾाढी ॿुधी आहे की तव्हां टिफिन ॾाढो सुठो ॾींदा आहियो ताज़ी रोटी हूंदी आहे हा त असांखे अॼु तव्हां मोकिलियो टिफिन हिकिड़ो असां धर्मशाला में ॿाहिरां घुमण आया आहियूं ॿाहिरां धर्मशाला में रहियल आहियूं मंझंदि जी रोटी हा मोकिलियो तव्हां मां ॿुधायांव थी जेको उहो तव्हां मोकिलियो अॼु असां खाई ॾिसूं पोइ वरी ॿियों मां ॿुधाईंदीमांव हा न सीख कबाब खपनि पोहा मिठे में जलेबी मावा मावा वाटी ऐं सभु मसालेदार हुजे हा भेण हा हा असां चइनि ॾींहंनि लाइ रहियल आहियूं असांखे वरी खपंदी रोटी इहा खाई ॾिसूं सुठी लॻी त असां ॿीं बि घुराईंदासीं वरी रोज़ु असां चारि माण्हू आहियूं

न असांखे सिंधी रोटी असांखे मोकिलिजो ख़ाली असां इअं अॼु खाई ॾिसूं

हा हा हा हा हा हा इहो असांखे बि इहो ई भले दालि चांवर पुरी पकोड़ो थियो आलू थिया हान असांखे इअं ई रोटी सिंधी मोकिलिजो केॾी महिल कढ़ी चांवर थिया मटे मटे कुझु बि मोकिलिजो इअं पर सिंधी रोटी मोकिलिजो भई आलू भिंडी थी

हा हा हा हा ठीकु आहे भेण हा हा

हा हा जी जी हा हा असां घरि पहुचाए वञिणो अथव घर्मशाला में जी भेण

जी असां

तव्हांजो हुजे वठण त अचो न त वरी पोइ मां कंहिंखे मोकिलींदीमांव ॾेई वेंदो

जी हा हा जी भेण हा इहो सभु मोकिलिजो हा ॿई हा हा हा राजकुमारी बालानी

हा जी जी जय झूलेलाल